پانی کو صاف رکھنے کے لیے کچھ گھریلو ٹوٹکے یہ ہیں جیسے کہ تانبے کے برتن میں پانی رکھ لیتے ہیں جو تانبہ ہوتا ہے وہ بیکٹیریا کو مار دیتا ہے رات بھر تانبے کے برتن میں پانی رکھ لے رکھ سکتے ہیں نیم کی پتیاں ڈال سکتے ہیں جیسے پانی میں چار پانچ صاف نیم کی پتیاں ڈال دیں کچھ گھنٹے رکھ دیں نیم جو ہوتا ہے وہ اینٹی بیکٹیریل گن رکھتا ہے خاص کر بارش یا گرمیوں میں اپائے فائدے مند رہتا ہے پھر سب سے اچھا اپائے ہے مجھے جو لگتا ہے میرے حساب سے وہ ایک مٹی کا گھڑا ہوتا ہے گھڑا نہ صرف پانی کو ہی ٹھنڈا رکھتا وہ ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے گھڑے کا پانی پینے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور پھر پانی کو ایک طریقہ یہ بھی بہت اچھا ہے بوائلنگ میتھڈ جو ہے پانچ سے دس منٹ تک پانی کو ابال کر ٹھنڈا ہونے دیں اس سے بھی بہت فلٹر ہی ہو جاتا ہے ایک طریقے سے اور پانی اسٹور کرنے والے برتن کو ہر دو یا تین دن میں تو دھو ہی لیں پھر تانبا نیم ابالنا یہ سب پرانے ہیں لیکن آج بھی اثردار نسخے دکھائے دیتے ہیں